शार्क टैंक जेको आहे उहो हिकु लोकप्रिय रीयलटी शो आहे जंहिंमें अमीर माण्हू ईंदा आहिनि ऐं स्टार्ट अप करण वारा जेके यंग जनरेशन आहे उहे बि ईंदा आहिनि उहे पंहिंजो स्टार्ट अप जो जेको प्रोग्राम आहे उन जो मॉडल आहे उहो प्रस्तुत करे ऐं उन जे लाइ जेको फंड जी ज़रूरत पवंदी आहे उन खे प्राप्त करण जी व्यवस्था कनि था मुंहिंजे हिसाब सां जेको ई शार्क टैंक हली रहियो आहे रियलिटी शो जंहिंमें हू फंडिंग गॾ था कनि सही आहे इन में काफ़ी स्टार्टअप खे अॻियां वधण जो मौक़ो मिलियो आहे छो जो को बि कमु बिना फंड जे थींदो कोन्हे ऐं जेकॾहिं फंड मिली थो वञे ऐं जेको उन्हनि जो प्रोग्राम आहे उहो परफैक्ट आहे त हू देश जो बि विकास कनि था ख़ुदि बि अमीर थियनि था